जेह्ड़ी ड्राइंग ऐ ओह्दे आस्तै मतलब मिगी अपने आप गी मतलब ड्राइंग पसंद ऐ बड़ी ज्यादा में अपने मतलब बच्चें बगैरा उनें बी प्रेफर करनी आं मतलब ड्राइंग आस्तै हून जियां अज्जकल दे पेरेंट्स होंदे ओह् मतलब इ'यां बच्चें ई ना इनकरेज नी करदे कि मतलब कि उनें ई बाकी चीजें आ बी पार्टिसिपेट सार्टिसिपेट करना चाहिदा उं'दा ते ओह् छड़ा चाह्दे उं'दा बच्चा छड़ा पढ़े बच्चा सिर्फ पढ़ियै गै सारा किश हास हासल नी करी सकदा हून मतलब जियां मैं आं मीं बी मतलब ऑर्ट शार्ट दा बड़ा शौक ऐ ते में अपने बच्चें बी एह् सब चीजां सिखानियां जेह्ड़े मेरे फेवरेट ब्रांडस होई गे इंदे बिच्च मतलब इक ते कैमलिन होई गेआ दूआ फैबेकास्टर होई गेआ इक ते क्लास मिकी होई गेआ इंदी चीजां मगर ना एक्सपेंसिव आंदियां पर फ्ही बी में अपने बच्चें आस्तै लेई लैन्नी आं उनेंई मीं पता ऐ उनेंईं पसंद ऐ ते एह् एहदे च मतलब ओह् बचारे बी खुश होई जान इस करियै बी मै मी लेई लैन्नी आं ते एह् चीजां मतलब एक्सपेंसिव आंदियां हून जियां मैं आं मैं ते एफोर्ड करी सकदियां अपनें बच्चें गी देई सकदियां मगर बाकी लोक जेह्ड़े न ओह् ते एफर्ट्स नि ना करी सकदे उंदे आस्तै जेह्ड़ी एह् स्टेशनरी बगैरा दी चीजां ऐ उनें मन मारियै बी नेईं लेई सकदे ना पेरेंटस अपनें बच्चे गी दिलाई सकदे कि के एह् चीजां ना बड़ी एक्सपेंसिव आंदियां जियां वॉटर कलर्स होई गे जियां पूरा किट्ट होई गेआ वॉटर कलर्स दा वैक्स कलर्स दा बड़ी सारी चीजां होंदियां एह्दी शेडिंग सारी डिफरेंट पेंसिलस होंदी ते इक ते एह् समान मैंह्गा आंदा जियां गरीब बच्चे न हून ओह् ते नि ना एफोर्ड करी सकदे ते उ'नेंगी मतलब ऑर्ट शार्ट दी बी इन्नी नालेज नी होंदी कि मतलब डेली लाइफ गी एह् चीजां बी इंपार्टेंट होंदियां मगर अगर उनेंगी अस मतलब चीजां फ्री दी देचै ते ओह् बी मतलब अग्गें बड़ा किश करी सकदे न